हैलो जय झूलेलाल हांजी अच्छा हा थोरो मतलबु जहिड़े कहिड़े मौक़े जे लाइ कपिड़ो खपे अच्छा अच्छा अच्छा हा मतलबु कपिड़ा त इलाही क्वालिटी जा आहिनि बाक़ी बजेट जो बि हिसाबु किताबु हूंदो आहे सुठा त सभेई हूंदा आहिनि वीडियो कॉल में कपिड़े जे कलर समुझ न ईंदव न वीडियो कॉल में हा पंहिंजे पंहिंजे हूअं त चॉइस हूंदी आहे कोई प्लेन बि वठंदो आहे कोई प्रिंटेड वठे थो कोई फैन्सी था वठनि मतलबु पंहिंजी पंहिंजी चॉइस जे मथो आहे ऐं हर कंहिंजी पंहिंजी मतलबु तव्हांखे सुभाराइण जे लाइ वठिणो आहे न हा त कढ़ाई वारो कढ़ाई वारो असां वटि सत सौ खां वठी पंज हज़ार ताईं जो आहे ऐं इहे असांजी दुकानु यारहें वॻे खुली वेंदी आहे ऐं राति अठे वॻे ताईं हूंदी आहे सूमरु छुटी हूंदी आहे बाक़ी हीअं आहे हीअं आहे न कढ़ाई वारा वॻा त असां मोकिलंदासीं वरी तव्हांखे कलर वग़ैरह समुझ न अचे हिते दुकान में त सॼी वैरायटी हूंदी आहे अलॻि अलॻि कलर हूंदानि अलॻि अलॻि डिजाइन हूंदा आहिनि अने तव्हांखे कहिड़ो कलर खपे या त उहो ॿुधाईंदो न टाइम त टाइम त कढिणो ई पवंदो न असांखे बि जंहिं महिल मौक़ो मिलंदो हुन महिल ई छोकिरे खे मोकिले सघंदासीं त तव्हां थोरो तव्हां थोरो टाइम कढी तव्हां पाणि अचो त वधीक सुठो छो जो टाइम कलर वग़ैरह ऐं डिजाइन बि ओ ठीकु जय झूले